जय झूलेलाल जॾहिं असांजे फ़ोन में प्रॉब्लम ईंदी आहे त असां रिपेअरिंग वारे ॾे वेंदा आयूं मोबाइल रिपेअरिंग वारे ॾे वेंदा आहियूं उनजी सलाह वठंदा आहियूं अगरि असांजे कम्पयूटर या लैपटॉप में तकलीफ़ ईंदी आहे त असां उन दुकानदार ॾे वेंदा आहियूं उनखां उन समस्या जो हल वठंदा आहियूं अन्यथा उनजी सहायता वठंदा आहियूं जेका असांजो कप्यूटर या लैपटॉप थी सही थी सघे जय झूलेलाल